غازی آباد ضلع میں جو عام طور پر جو مقامی میڈیا جو آؤٹلیٹس سے ہیں کچھ خاص تو نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں تک نیوز پہنچتی ہے وہ عموماً نیوز چینل کے ذریعے جو نیشنل نیوز چینل ہے اسی کے ذریعے پہنچتی ہے اور آج کل کے زمانے میں تو ہر کسی کے پاس موبائل وغیرہ ہے تو وہ کہیں سے بھی کہیں سے بھی کوئی بھی نیوز چیب سے لیتے ہیں اور بہت سے یوٹیوبر وغیرہ بھی ہیں جو غازی آباد کی چھوٹی چھوٹی یوٹیوبر جو اپنے سماج کے تعلق سے باتیں اٹھاتے ہیں اور نیوز کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں تک اس کے ذریعے بھی بات پہنچتی ہے اور جو مقامی اخبار جیسے اردو میں ہم لے سکتے ہیں انقلاب ہو گیا سہارا ہو گیا انگلش اخبار میں ہندوستان ہو گیا ہندی اخبار میں بھی ہندوستان ہمارا سماج یہ سب جو ہے یہ سارے اخبار وغیرہ کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے اور جو بات جو میڈیا کے ذریعے جو بات ہم میں پہنچانا چاہیے وہ عام طور پر وہ یہ ہے کہ جو صاف صفائی وغیرہ ہیں جو کہ کافی زیادہ گندگی رہتی ہیں کہ سرکار اس پر زیادہ دھیان دیں صاف صفائی کروائیں یہ ساری چیزیں ہیں